नमस्ते हाँ यहाँ से मिल जाएगा लड़की लड़का दोनों के लिए मिल जाएगा आप जैसे लेंगी वैसे मिलेगा छोटे बच्चों को ज़्यादा पैसा रहेगा बड़े बच्चों को कम लग जाएगा आप जैसे लेंगी वैसे मिलेगा आपको तीन सौ से आठ सौ तक के है आप जैसे लेंगी वैसे मिलेगा छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को मिल जाएगा आप आइए हाँ तो ले लीजिए मिल जाएगा आपको हमारे यहाँ कपड़ा अच्छा बिकता है आप बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लेते हैं आप आइए दे जाइए सिलाई अच्छी होती है यहाँ पे

हाँ आइए आप ले जाइए पर समय लगेगा अरे दो तीन महीने में सिल के देंगे अभी और आडर मिला है न आप ढेर सारा माँग रही हैं तो समय तो लगेगा ही हाँ है इस समय ज़्यादा आडर आया है न इस्कूल खुलने से ज़्यादा ही आते हैं ग्राहक लोग लेने अच्छा तो पन्द्रह हजार रुपये लगेगा पन्द्रह हजार बोल रही हूँ कि एक हजार डेरेस के पन्द्रह हजार रुपिया लगेगा अरे तो आप अरे आप आइए कम ज़्यादा हो कर मिल जाएगा कोई बात नहीं है हाँ ठीक है आइए नमस्ते